دوڑ لگانے کے لیے سب سے بہتر اور اچھا اسپاٹس کا جوتے ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے اور کیونکہ یہ دوڑنے کے لیے میں بہتر ہوتا ہے کارآمد ہوتا ہے اور سہولت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو شوز آفیشیل ہوتی ہے آفس میں جانے کے لیے اس سے دوڑنے کے میں پریشانی ہوتی ہے چوٹ لگنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے اسپاٹ زیادہ بہتر ہے دوڑ لگانے کے لیے اس کو اپنائیں اور لباس ہے جہاں تک کچھ لوگ ہے کہ اپنا لباس پہن کر کے وردی پہن کر کے دوڑ لگاتے ہیں کچھ لوگ یہ ہے کہ وردی کے علاوہ جو سمپل کپڑے ہیں وہی کپڑے پہن کے دوڑ لگاتے ہیں تو دوڑ لگانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس میں وہ دوڑ لگاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دوڑ کے لیے کہ جو اپنا کریں بہتر ہوگا